देखिए हर धर्म की अपनी एक विशेषता है अपनी एक आस्था है अगर हम भारत की में बात करें तो या कहीं पर भी बात करें तो वो हमारे चार धर्म हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है हिंदू धर्म इस्लाम ईसाई धर्म बौद्ध धर्म यह चारों ही धर्म हमारे लिए बहुत प्रमुख हैं अपनी इनकी सबकी विशेषता है सबकी अपनी अलग एक पहचान है सबकी अपनी आस्था है और सबकी अपनी एक अलग रीति रिवाज है तो किसी के भी प्रमुख जो हमारे धर्म है वो यह चार धर्म हैं हिंदू जो है और सबकी एक ही जो है मंजिल है सिर्फ़ भगवान की आस्था में लीन होना बस फ़र्क इतना है कि सबके जो ईश्वर हैं वो अलग हैं सबके ईश्वर मानने का तरीका अलग है उनकी पूजा करने का तरीका अलग है